भारत में विभिन्न तरह के धर्म और समुदाय रहते हैं और भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है हम अक्सर देखते हैं राजस्थान में सम्पूर्ण धर्म और समुदाय के लोग आसपास रहते हैं और उनके आपस में बहुत ही अच्छे सम्बंध है जैसे कई बार देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम यह इन दोनों के जब भी फ़ेस्टिवल आते हैं तो अगर कोई ईद आती है तो उनकी सेवइयाँ इनके हिंदूज़ के घर पर आती है और वह दीपावली होती है दीपावली की मिठाई मुस्लिम्स के घर पर भेजते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह तो खाली इन दोनों का हो लेकिन अगर हम सिख है ईसाई है या अन्य कोई सिंधी धर्म हैं तो यह सारे लोग एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और इनके आपस में सम्बंध बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होते जा रहे हैं इन दोनों सभी धर्मों के आसपास के लोग एक साथ रहते हैं एक जैसे इनमें माहौल रहता है और कई बार यह एक ही कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं जैसे किसी परिसर है या किसी कोई कॉलोनी है उस कॉलोनी में सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरह से यह सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे में कोई भी प्रकार की हीन भावना नहीं रहती सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और साथ ही साथ दूसरे धर्मों का आदर भी करते हैं इन सभी में समुदायों में यह अक्सर देखा गया कि कोई भी धर्म होता है वह किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सिखाता कि किसी धर्म के प्रति आप अनादर करो तो अक्सर यह देखा गया है कि यह जो सारे लोग हैं वह राजस्थान में तो बहुत ही अच्छे तरह से रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी एक दूसरे के त्योहारों को मानते भी हैं